जेके ग़रीब माण्हू आहिनि उन्हनि खे वधीक पैसा न हुअण करे हू पाण जो इलाज़ु सुठी तरह सां कान करे पाईंदा आहिनि अॼुकल्ह जे ज़माने में वॾनि वॾनि डॉक्टरनि जी फिस तमामु घणी हाई थींदी आहे त हू ॾेई कान पाईंदा आहिनि ऐं इलाजु कराइण में पुठिया रहजी वेंदा आहिनि वॾनि डॉक्टरनि खां चैकअप कराइण जा ई घणे ई पैसा वठी छॾींदा आहिनि ऐं पोएं जांचू लिखी ॾींदा आहिनि ऐं पोएं उन्हनि जी फिस अलॻि हूंदी आहे ऐं पोइ दवाउनि जो इलाज जी बि फिस हुननि खां वधीक वठी वेंदा आहिनि वॾनि वॾनि इस्पतालियुनि में बि पाण जो इलाजु कान कराए सघनि था छाकाणि त हुते जी बि फिस घणी हूंदी आहे इन करे ग़रीबी हिकु बाधा आहे ऐं ग़रीब माण्हुनि खे वॾनि वॾनि इस्पतालनि जो पर्चियुनि जो सामिनो करिणो थो पवे त हू कान करे पाईंदा आहिनि ऐं हू विचारा हेतिरी फिस ऐं उन्हनि जो सामनो कान था करे सघनि इन करे उहे माण्हुनि वॾा इस्पतालियुनि में वेंदा ई काननि ऐं इन करे उन्हनि जो इलाजु सुठी तरह से थी कान थो सघे ऐं असांजो जेको क्षेत्र आहे इलाइक़ो आहे उते ग़रीब ग़रीबनि लाइ सुठी तरह सां इंतिजामु करणु खपे जंहिं सां उन्हनि जो इलाजु सुठी तरह सां थी सघे कैंप लॻाइणा खपनि जंहिं सां उन्हनि जो इलाजु फ्री में थी सघे ऐं पैसे जी बचति थी सघे ऐं हू पंहिंजो इलाजु सुठी तरह सां कराए सघनि ऐं फ्री में इलाजु थी सघे ऐं ख़ुशि रहनि ऐं अहिड़ा घणा ई इस्पतालियुनि आहिनि ऐं जंहिं जिते इलाज लाइ कैंप लॻाया वेंदा आहिनि जंहिं सां सभिन ग़रीब माण्हुनि खे फ़ाइदो मिली सघे थो ऐं सुठे नमूने जांच कराए सघनि था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सी ए एच सी जे पारां राज्य सरकार हिन जो उदघाटन कयो ऐं ग़रीबनि जे लाइ सुविधाऊं कयनि ऐं अॼुकल्ह जे ज़माने में नयूं सुविधाऊं बि अची वियूं आहिनि जीअं त चिरनजीवी बीमा योजना आयुष्मान कार्ड जंहिंजो फ़ाइदो पाण इलाज लाइ करे सघूं था ऐं जंहिं खां पाण खे घणे ई इलाज में बढ़ोतरी मिलंदी आहे ऐं इलाजु सुठी तरह सां थिए थो ऐं गांव जे माण्हुनि लाइ बि काफ़ी दिक़त थिए थी छाकाणि त उते बि इस्पतालियुनि जी सुविधाऊं कान हूंदियूं आहिनि ऐं इलाजु वॾनि वॾनि शहरनि में वञी कान कराए सघनि था छाकाणि त सभु शहर गांवनि खां ॾाढा परियां परियां हूंदा आहिनि ऐं हू पाण जो इलाजु सुठी तरह सां कान कराए पाईंदा आहिनि ऐं हुननि वटि एतिरी आमदनी बि न हूंदी आहे जो इलाजु वठी पाइनि ऐं गांव जो माण्हुनि लाइ राज्य सरकार एम एन पी ऐं बी ए एम एस जो कार्यक्रम हलाए रही आहे हिन सां हुननि जो इलाजु सुठे नमूने सां थे ऐं सुठे नमूने सां उन जी जांच थी रहे